अन्हार रहै रहै तऽ की कहै छै चिड़ैयाँ आबै रहै उल्लू आर रहै रहै तऽ हमरा आरके पकड़ैके ओते अन्हारमे लाइट बुता दै रहियै पकड़ैके कोशिश करै रहियै सब चिड़ैयाँके लाइट रहै रहै जब तऽ पकड़ैके कोशिश करै रहियै अथी अन्हारमे बुताइ दै रहियै तऽ पकड़ैके कोशिश करै रहियै उल्लू चिड़ैयाँ अथी रहै रहै घरमे तऽ हमरा आरके लाइट बुतैके पकड़ैके कोशिश करै रहियै तऽ ओकरा की करियै खेलै रहियै पकैड़िके जब पकड़ैले दै दय रहै तऽ खेलै रहियै जब नहि पकड़ैल दै रहै तब फेर ओकरा कोशिश करै रहियै तऽ ओकरा पकड़ै रहियै तऽ हमरा आरके देखैमे बड़ा अच्छा लागै रहै अन्हारमे अन्हारमे लाइट बुता दै रहियै तब पकड़ै रहियै खेले रहियै तब खेलतै खेलतै तब फेर जब फेर आ फेरो ओ भागि जाइ रहै फेर ओकरा की करियै खेलते खेलते अथी पक्षीके तऽ भागि जाइ रहै उल्लू आर भागि जाइ रहै तऽ फेर ओकरा पकड़ैलियै अथी फेर अन्हारमे की करियै लाइट बुताइ दै ने तब पकड़ै लए देतौ एना लाइट रहतौ ने तऽ पकड़ै लए नहि देतौ पकड़बै ने तब खेलबै फेर हमरा आरके करियै लाइट बुता दियै तब खेलै अथी पकड़ै रहियै पकड़तै पकड़तै ओकरा पकड़ि दै देबय फेर अहिना पकड़ै के कोशिश करै रहियै फेर ई आओर भागि जाइ रहै फेर इना जब फेर पकड़ैके कोशिश करै रहियै फेर भागि जाइ रहै लाइट बुतैके फेर लाइट जब फेर लाइट जब चलि आब ओकरा की करि दियै एकरा आब छोड़ि तब अथी करबै तब फेर करियै फेरके चिड़ूख लाइट बुताबै लए पड़य लाइट बुतैबाक फेर कोशिश करै रहियै पकड़ैके पकड़ेबै उल्लू तऽ खेलब फेर ओकरा की करै रहियै जे लाइट बुताइ दै रहियै फेर पकड़ै रहियै ओकरा की करलियै पकैड़िके खेलै रहियै खेलते खेलते फेर की करै रहै फेर भागि जाइ रहै पक्षी अन्हारमे घरमे रहै रहै अन्हारमे लाइटके अथी भऽ जाइ रहै हुल्कै छै बगरो रहै रहै छै घरमे हे तहन अपन बगरो रहै छै मैआ अथी अपना उतना बगरो रहै छै उल्लू रहै छै ई सब रहै छै जब ओहिमे रहै छै ने तऽ ओहिमे की करै छियै पकड़ै जाउ आ अन्हारमे जब लाइट बुताइ दै रहियै तब पकड़ै रहियै पकड़ैके कोशिश करै रहियै कि पकड़बै तऽ एकरा खेलबै तब फेर की करै रहियै जहिने पकड़ै रहियै फेर भागि जाइ रहै भागि जाइ रहै तब फेर ओ पकड़ैके कोशिश करै रहियै पकड़ै रहियै जब लाइट बुतै जाइ रहै फेर पकड़ै रहियै पकड़ फेर भागि जाइ छै पकड़ते पकड़ते तऽ फेर जब पकैड़ लै रहियै तब तोरा खेलै खेलते खेलते फेर बगरो की करै रहै भागि जाइ रहै भागि जाइ रहै तऽ फेर चिड़ूके लाइट भूताबै ला फेन ओकरा पकड़बै पकैड़ के तब खेलबै